खाना बनबैमे चावल दालि बनबै छियै सब्जी बनबै छियै रोटी बनबै छियै रातिकेँ रातिकेँ रोटी सब्जी खाइ छियै दिनमे चावल दालि भात बनबै छियै रा तकरबाद कभी कभी बेसनके कचड़ी बनाए कऽ सब्जी बनबै छियै कभी हरा सब्जी खाइ छियै कभी आलू खाइ छियै तऽ आलू तऽ सबजीमे खाइते ने रहै छियै आलू तऽ सब्जीमे राजा छै तऽ आलू खाइ छियै कभी काल दोगा दोगी सब्जी भी खाइ छियै आ सब्जी खाना खाने से डाक्टर भी मना नहि करै छै कहै छै सब्जी हरा सब्जी गर्मीमे ज्यादा खाउ तऽ गर्मीमे हरा सब्जी बेसी खाइ छियै आलू कम खाइ छियै रोटी भी रातिकेँ बनबै छियै दिनमे चावल भी बना लै छियै रोटी भी बना लै छियै तऽ एक रोटी नाश्तामे खाए लेलहुँ एक दो रोटी तकरबाद चावल खाए लै छियै चावल बनबै छियै तऽ स् सभ खुश रहै छै चावलमे रोटी आ रोटी बाल बच्चा कऽ देलहुँ खाय लेल सभटा रोटिओ बनबै लए पड़ै छै परोठा बनबै छियै परोठा बनयलहुँ तकरबाद ओ भुजिया बनयलहुँ भुजिया बनबए लए बहुत अच्छासँ भुजिया बनायल बनबै छियै पियाज डालि कऽ मिरचाइ डालि कऽ म् सभ मसाला सभ सब्जी बनेबै तऽ ओहिमे मसाला कदुआके सब्जी बनेबै तऽ ओहिमे मसालावला बनेबै तऽ नहि खेतै बाल बच्चा ओहिमे बनबै छियै भुजिया तब खाइ छै ओ नहि जे पसन्द हमर बाल बच्चा करै छै ओ चीज बनाए कऽ बाल बच्चाकेँ खिलबै छियै आ नहि जैसे हमरा आलू पसन्द नहि पड़ै छै तऽ ओहिमे हम हरा सब्जी बनाए कऽ खाए लै छियै कभी कभी ओहिमे उएह सामानकेँ दोसर प्रकारसँ बनाए कऽ खाए लै छियै बहुत अपना अपना ज्ञानके मुताबिक बनाए कऽ खाए कऽ जेहन जेहन आ रुचि होइ छै तेहन तेहन बनाए कऽ खाइ छियै उएह आटाके कभी काल ओ आटाके कभी काल बनाए लै छियै खिचड़ी बनाए लै छियै चावल दए कऽ आटाके पिट्ठी दए कऽ खिचड़ियो बनाए लै छियै कभी चावल बनाए लै छियै कभी चावलके खीर बनाए लै छियै तऽ ओनाही आटोके कए प्रकार बनाए कऽ खा लै छियै ओनाही बेसनके बनाए कऽ खा लै छियै दालि बनबै छियै दालिके कभी पीस कऽ कचड़ी बनाए लै छियै तऽ बनाए कऽ ओहिमे खाइ छियै बढ़िआँसँ तऽ अनेक प्रकारके बनै छै भोजनमे भोजनोमे जैसे साग सब्जी छै सागो सब्जी बनाए कऽ बेसनमे मिलाए कऽ कचड़ी बनाए कऽ खाए लै छियै कभी फुलौरी बनाए कऽ खाए लेलियै कभी बेसन आनि कऽ पुआ बनाए मैदा आनि कऽ पुआ बनाए कऽ खाए लै छियै तऽ अनेक प्रकारके होइ छै ओहिमे जैसे चावल दालि स् सुबह शाम सुबह शाम चावल सुबहकेँ चावल आओर शामके रोटी सब्जी एना खाइ छियै ओहिमे बारह बजेके भी तनी कहूँसँ आबै छियै तऽ बारह बजेके भी भूख लगै छै तनिक सुबहकेँ खाइ छियै तनिक बारह बजेकेँ खाइ छियै फेर शामके रोटी खाइ छियै तकरबाद हलुआ बनबै छियै सूजीके हलुआ बनाए कऽ खाइ छियै तकरबाद भूजा भूजि कऽ खाइ छियै तकरबाद मकइके रखै छियै हमे रहण्टी बनाए कऽ भूजा भूजि कऽ भी खाइ छियै उएह मकइके पीस कऽ घट्टा बनाए लै छियै मालो जालकेँ खिलबै छियै घट्टा बकरिओकेँ खिलबै छियै अपनो खाइ छियै घट्टा तऽ अनेक प्रकारके रहै छै गहूँमके दरड़ि कऽ दलिया बनबै छियै दलिया बाल बच्चा खाइ छै दलिया भी बहुत अच्छा लगै छै सेहत भी अच्छा रहै छै गहूँमके दरड़ि कऽ उलाय कऽ ओकरा दरड़ि कऽ आओर दलिया बनबै छियै आ मकइके भी बहुत प्रकारके बनै छै बेचि लै छियै मकइ काटै छियै तऽ मकइ बेचि लै छियै आ थोड़े रखै छियै घरमे खाय लए उलाय कऽ रोटी बनबै छियै मकइके आ ईसभ बहुत प्रकारके छियै करै छियै सभ खानामे अनेक प्रकारके